हेलो नमस्ते मैम वो मेरी स्कूटी खो गई है मैं पाउटा पाउटा से जा रही थी स्रुस्ती गेट मेरी स्कूटी पिंक कलर की थी स्कूटी के नंबर थे फोर फाइव सिक्स सेवन आर सी वो सब मेरे पास नहीं है हाँ मैंने स्कूटी को लॉक लगाया था हाँ स्कूटी की चाभी मेरे पास ही है फिर पता नहीं कैसे खो गई मैंने स्कूटी खड़ी की थी स्रुस्ती गेट के पास एक पार्क था वहाँ मैंने अपनी स्कूटी खड़ी की नहीं मैंने लॉक किया था और मैंने याद से वापस चेक भी कर लिया था स्कूटी को हाँ स्कूटी के अन्दर मेरा पर्स था मैंने लगभग पाँच बजे वहाँ पे पार्क की जब मैं वापस आई छः बजे तब मेरे को वहाँ पे स्कूटी मेरे को वहाँ नहीं मिली हाँ मैंने आस पास के दुकान में और आस पास के जो भी लोग थे उन सब से पूछा पर उन सब ने वो नहीं देखी स्कूटी आई थिंक होगा वहाँ आस पास कैमरा होगा मैं स्कूटी के लगभग एक दो किलोमीटर दूर गई थी हाँ मतलब वहाँ पे मतलब गाड़ी अलाउ नहीं थी वहाँ पे ऐसा बाकि सारे शॉप पे ही थे इसलिए नहीं देखी मैंने वापस वहाँ पे इन्क्वायरी की आस पास सबसे पूछा अपने गाड़ी के बारे में सब को बताया लेकिन वहाँ पे किसी ने देखी नहीं स्कूटी हाँ ठीक है